جی ہاں عموماً علاقے کے ہسپتالوں میں زیادہ ہجوم اور طویل انتظار کا وقت دیکھا جاتا ہے اس سے کئی چیلنجیز پیدا ہوتے ہیں زیادہ مریضوں کی تعداد کے بعد اسپتالوں میں انتظار کا وقت بڑھ جاتا ہے جس سے مریضوں کو طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کی صحتی امور کو متاثر کر سکتا ہے زیادہ مریضوں کی تعداد کے ساتھ اسپتال کے تنظیمی اور تکنیکی مشکلات بڑھ جاتی ہے جیسے کہ منظمیت کی کمی اساتذہ کی کمی اور اشغالات کی وقت کی وجہ سے موجودہ سیکھ و سیمیناروں میں کمی زیادہ مریضوں کی بنا پر صحتی خدمات کی کمی پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر طبی معائنات اور تشخیص کی تاخیر ہو سکتی ہے بڑی تعداد میں مریضوں کی بنا پر اسپتال کی ٹیم کا توجہ مخصوص مریضوں پر دینے میں مشکل ہو سکتی ہے جو کہ مریضوں کی خدمت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے یہ چیلنجیز مریضوں کی معاشرتی اور صحتی صورتِ حال کو متاثر کرتے ہیں اور صحتی اداروں کو بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھنے دیتے